पैह्लें जमानै च जमीन गी लेवल करने आस्तै बौंगड़ियै दा इस्तेमाल कीता जंदा हा ते घाऽ झुड़ियें गी बड्ढनै आस्तै दराटियें दा इस्तेमाल कीता जंदा हा जिस्सी लकड़ी दा इक दस्तार लग्गे दा होंदा बौंगड़ी गी बी दराट गी बी ते ओह्दे बाद जिसलै हल्ल दा इस्तेमाल शुरू होआ ऐ हल्ल लकड़ियै दी बनाई जंदी उस्सी इक लोहे दा रंभा लग्गे दा होंदा पिच्छें पकड़ने आस्तै इक होंदा ते अग्गें दांदें दे मुंढै पर जुंगला रक्खे दा होंदा ते नुहाड़ी कन्नै उस हल्ल गी नत्थी लैता होंदा जिस कन्नै सीज़न दी जुताई जेह्ड़ी ऐ शैल होई जंदी ते इसी ध्यान कन्नै करने बत्तर ज़मीन च रेहा इक ढाह् दा इस्तेमाल कीता जंदा ओह् ढाह् जेह्का ऐ ओह्बी लकड़ी दा बने दा होंदा ते किल्ली दी ओह् किश चीज रस्सी होंदी अस ब'न्ने आं की भई बल्दें दी मदाद कन्नै गै चलदा ते नेईं तां अज्ज दे जमानै च नमीं मशीनां आई दियां जेह्कियां ते पेट्रोल ते डीज़ल कन्नै चलदियां ते उं'दे कन्नै कम्म दी रफ्तार बड़ा बाद्धा पेदा अज्ज इस कन्नै केह् होए दा कि इक घाटा बी ऐ कि गेहे दी पैदावार घट्टी दी दांद पाले दे हे ते गोहा बी होंदा हा ते गोहा जमीन बिच्च डल्लें कन्नै गोहा पिट्ठी पर चुक्कियै जमीनें च पाया जंदा हा ते उस्सी शैल जमीन गी बत्तर बी होंदा हा ते फसल बी अच्छी होंदी ही पर हून गोहे दी पैदावार घट्टी दी ते अस रसैनिक हैले दा इस्तेमाल करा करने आं उस्सै कन्नै जमीन साढ़ी खंखरी ते बंजर होआ दी ऐ